एहन बहुत जगह यए जतय हम बाइकसँ गेल छी जेनाकि दरभंगा भऽ गेल दरभंगामे बहुत एहन मन्दिर यए जेना श्यामा माइ मन्दिर मनोकामना मन्दिर म्यूजियम दरभंगा महाराजके महल एहिसभ जगहपर हम बाइकसँ गेल छी आ कतेको बेर तऽ एक्जामो दै लेल गेल छी बाइकसँ हमर खुदके एक्जाम तऽ एखन नहि भेल यए लेकिन तैओ दीदीके एक्जाममे हम गेल छी हमरा बाइकमे पीछाँमे बैठि कऽ जायमे बहुत मजा अबैए किएकि बाइकमे खुला रहै छै आओर जेनाकि कोनो बन्द गाड़ीमे जाइ छी तऽ ओहिके वजहसँ उल्टिओ सभ हुअ लगै छै ओहिके लिए हमरा बाइक बहुत नीक लगैए किएकि बाइकपर सभकिछु खुला रहै छै अपन जाउ आओर सभकिछु देखितो अबितो जाउ तऽ इहो ठीक रहै छै तैँ हमरा बाइक ज्यादा पसन्द यए आओर बाइकसँ हम बहुत जगह घुमैओ लेल गेल छी दरभंगाके बहुत जगह गेल छी आओर मतलब आओर दूर दूर तक बाइकसँ नहि गेल छी लेकिन दरभंगा दरभंगामे जतेक भी जगह यए एहि सभमे हम बाइकसँ गेल छी आ हमरा बाइकसँ जाइके एकठिमा आओर शौक यए जेनाकि मिथिला हाट भऽ गेल ओतय जाइके हमरा एखन बहुत शौक यए तैँ हम कोशिश तऽ कऽ रहल छी जे हम मतलब जायब लेकिन एखन किछो किछो प्रॉब्लम यए ओहिके वजहसँ हम नहि जा रहल छी किछु दिनका बाद जायब बाइकसँ हमर भैया अभी गाँवमे नहि यए एहिके वजहसँ हम नहि जा रहल छी आ हमर भैया अयथिन तखन हम हुनके साथ बाइकसँ जेबै ओना सभ कहि रहल छै घरसँ जे गाड़ीसँ जाइके यए तऽ चलि जाउ लेकिन हमरा गाड़ीसँ जाइमे ओतेक नीक नहि लगैए जतेक बाइकसँ जाइमे नीक लगैए तैँ हमरा बाइकसँ जाइके बहुत इच्छा यए मिथिला हाट ओहोमे